आं सानो मानोना दासिमाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला माखासे संबिजिरगिरिफोरनिफ्राय माखासे निउसफोरावबो खोनानो मोननाय जादों जों थानाय जायगानि अनगायैबो गुबुन जायगायाव जिउ गोनां बेसादफोर दङ होननानै आरो माखासे सुमफोराव बे जिउगोनां बेसादा जोंनि बुहुमावबो समाव नुनो मोननाय जादों आरो बेफोरखौ माखासे जायगायाव नुनो मोननायबो जादों